اتر پردیش میں تعلیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس نے نمایاں مقام حاصل کیا ہے بہت سارے نجی ادارے قائم کئے گئے ہیں جو تعلیم کے میدان میں بہت اچھی کارکردگی ادا کر رہے ہیں سن بین لٹل فلاور ڈان ماسکو جیسے ادارے ہیں جو پرائمری تعلیم سے لے کر ہائی اسکول اور سینئر سیکنڈری تک کی تعلیم مہیا کرتے ہیں اس میں یو پی بورڈ سے لے کر سی بی ایس سی اور آئی سی ایس سی کے بورڈ کے تحت بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو ڈگریاں دی جاتی ہیں ان کا موازنہ کے اعتبار سے عوامی اداروں سے بہت زیادہ اچھا ہے